तर म्हाका बरोपाक प्रेरीत करता तें म्हणल्यार ते वाचक जर म्हजे वाचक आसात ते जर म्हाका प्रतिक्रिया दितात बरी जावं वायट म्हणल्यार तितून जी सुदारणा सांगून दितात वायट अशी ते प्रतिक्रिया दिनात तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसता आनी तांच्या खातीर म्हाका बरोचेंशें दिसता तर हांवें बरयलेलें हांव हरशीं म्हजें पुस्तक येवंक ना पूण हांव कथा बरयतां कविता बरयतां तशेंच हांव लेख बरयतां आनी म्हजी कथा बीन आसा ताका पुरस्कार म्हळ्यार इनामय मेळ्ळां आनी म्हजी आवडटी जर आवडटें लेखन जर खंयचें म्हणत जाल्या आवडटें साहित्य लेखनच जाल्यार म्हजी ती कथा जावन आसा तर कथेंतली म्हजी ममत्व कथा आसा ती म्हाका खूब आवडटा कारण तातूंत हांवें खूब गांभिर्यतायेन ती बरयल्या आनी मन लावन ती बरयल्या तशें हेरूय बरयता हांव पूण ती अशी खूब प्रभावी आसा आनी ती वाचकांक जर पळयत जाल्या वाचकान खूब बरो प्रतिसाद दिला ताका दिल्लो मेळटा आनी सामान्यपणान हांव कोंकणीतूच बरयता चडसो वावर म्हजो मायभास म्हजी आसा ताजी कोंकणीतूच बरयता हांव आनी कोंकणी भाशेंतूच म्हाका खूब योगदान दिवपाचें आसा म्हज्या साहित्य स्वरुपांतलें